अ औ औ बुं औ बुं दे

क्लासआथ' दा मोनसे थालांबाय नङाना बे बै गथ'फोरा दा बिसोरबो फैथारा ना दा बेनिखायनो दिनै ओरैनो खैजोनसो फैदों स्टुदेन्टफोरा औ आच्चा

होनबा नों मोनहैबाय

ओरैनोथ' दिनै भुपालिखौ फोरोंनो सानदोंमोन बेनिफ्राय दाथ' आङो इसे लेट जालांगोन बायदि मोनदों आं औ

बै मोनसे खामानि दङ बे माबा रिहार्स'ल सोलिबाय दं माबायाव अ बैहायनो ओरैनो नोङो नों मोनहैग्रोबायबा आरो नोङो सिनियर हिसाबै नोङो बे माबाखौ फोरोंबानो जाबाय हा माबाखौ भुपालिखौ

बियोथ' जेनेबा नोङो बैखौल' माबाखौ बिनि जागायजेननाया बेखौल' फोरों बेखौल' फोरोंग्रो माने बेफोर जेनेबा उनफोराव आं थांगोनथ' दा बेफोरखौ आं बिसोरनो खोनथासिगोन नों मिनथिबाय हा भुपालि भुपालिखौ फोरों अ

नोंजों सोर दं दा लोगोआव सिनियरफोरा सिनियर साबैसे ओरैनो

अ अ अ नोंसोर हानायखिनिखौ नोंसोरो फोरोंबानो जाबाय जोङो आङो दा दसे थानानै थांगोन दे होनबा दोनथ'दो हा बिजय औ दे